یوں تو میرے علاقوں میں سیاحوں کی کمی نہیں بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں اور میں اُن لوگوں کو اگر راغب کرنا چاہوں اپنے علاقے کی طرف تو یہاں کی تہذیب و معاشرت سے لوگوں کو یہاں کے راغب کر سکتا ہوں یہاں کی کچھ چیزیں ہیں کچھ مشہور چیزیں ہیں اور کچھ تاریخی چیزیں ہیں جیسے کہ جیسے کہ بڑا امام باڑہ چھوٹا امام باڑہ بھول بھلیا اور اِسی طرح گھنٹہ گھر چڑیا گھر اور امین آباد کی مارکیٹ نخاس کی مارکیٹ کچھ فوڈس ہیں جیسے کہ کہ چکن ڈنر اور بریانی اور اور کُلچے نہاری یہ ساری چیزیں ہیں اور ٹنڈے کباب جو بہت مشہور ہیں اپل پرکاش کی کُلفی یہ ساری چیزوں کے ذریعہ سیاح کو اپنے اپنے علاقے کی طرف میں راغب کر سکتا ہوں